णव लाख पन्नास हजार आठ लाख पंचेचाळीस हजार चार लाख सत्तर हजार पांच लाख पंचावन हजार सात लाख पंचाण्णव हजार